औ हेल्ल' अ जिन्तु बसुमतारि ना औ अ आङो अदालगुरिनिफ्राय बुंदों नोंथां नोंथांनि नाम्बारखौ आंनो सासे लोगोआ होदों आरो जे आंनि हाबा दङ दा मार्चनि दुइ तारिकावहा ओमफ्राय दा नोंथांखौ बेनो फट'ग्राफि खालामो होननानै खोनादों आरो आङो दा नोंथाङा दायो बे फेब्रुवारिनि दुइ तारिकाव फ्रि नामा

आच्चा दा बै वेडिं दङ आंनि दा बे हाबायावहाय नोंथांखौ बे फट'ग्राफि खालामनो थाखाय भिडिय'फोर बानायनो बा फट'ग्राफ खालामनो थाखाय नोंथांखो लिंहरनो नागिरदोंमोन आरो दा नोंथाङा जुदि फैनो हागोन बा नामा होनना सोंहरदोंमोन आरो नोंखौ नोंथांखौ अ नोंथाङा हारसिं जायो नामा ना सोरबा लोगोफोर फैबावो अ अ भिडिय'बो नांगोन भिडिय'बो नांगोन

अ ओमफ्राय बिनि पिक्चार क्वालिटिफोराथ' बेस्ट फैखायो न' आच्चा फर के जागोन माने नोंनो बिनि गोबाङै फट'ग्राफि माने मोजां फट' नांगौ जायो नालाय बे वेडिंफोरनि थाखाय जे मेम'रि मोनसे बनायनो थाखाय बे भिडिय' मोजांफोर लानो थाखाय आरो आं भिडिय' बानायनो थाखाय जेबो माबाफोरथ' मोजां कुवालिटिफोरनि बनायनो हागोन ने कुवालिटिफोरखौथ'

अ खोनादों नोंथाङा अ बे नोंथांखौ खोनानायखायनो नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामदों फट'नि थाखाय ओमफ्राय बे केमेराजों लोगोसे लाइटफोराबो थ' फैफाजोबखायो न' अ अ बेनो ओरैनो जोंनिया माबा जागोन नोंथाङा फुंनि आत्तासोआवनो सफैनांगोन जोंनियावहाय ओमफ्राय मोनानि आत्तालागै थानांगोन आरो दा इसेबाङावहाय नोंथाङा बेसेबां लायो बेखौ बुं दायो औ औ अ एसे गोबाव जाहैयो

थार्टि थावजेनावनोन' आरो बिनिफ्राय गाहायावथ' हानाय नङा बिनिफ्राय गाहायावथ' हानाय नंला न' अ

जागोन आंबो न'आव खनसे सावरायग्रोनोसै ना मा होनो ओमफ्राय सावरायनानै नोंथांखौ आं कल खालामफिननोसै ओरैनोलाय फिक्स आरो ना गुबुननियाव दा थांसै जेनेबा आंनो नोंखौ जेरैबाबो आं नोंखौनो लिंखानाय जाखाबाय बेनि थाखाय नोंखौ खावलायखानाय थाबाय आरो जेरावबो दा थांसै औ दे होनबालाय दोन्थ'बाय दे अ देह